अगर दौड़ बनानी है तो सबसे पहले रात में जल्दी सोना पड़ेगा और राइट तुम्हे करीब आठ बजे खाना खा लेना चाहिए खाना आठ बजे खा लो और फ़िर साढ़े दस बजे तक आप सो लो साढ़े दस बजे सोने के बाद आप साढ़े तीन बजे उठो उठने के बाद सीधा मुँह धो मुँह धोने के बाद हाथ धो हाथ धोने के बाद जूते पहन के सीधा वॉक पर निकल जाओ पहले तो धीमी धीमी वॉक करो धीमी धीमी वॉक करो जैसे ही तुम्हारी बॉडी गरम हो जाए तेज़ वॉक करना चालू कर दो जैसे ही तुम तेज़ वॉक करोगे इतनी भी तेज़ नहीं करनी कि तुम्हारे पेट में दर्द हो वॉक थोड़ी नॉर्मल ही रखनी है और एक टाइम सेट कर लो कि हमें दस मिनट दौड़ना है आज और कल हमें बीस मिनट दौड़ना है ऐसे करीब करीब तीन महीने तक करना पड़ेगा और तीन महीने कर नहीं पाएँगे अपन तीन महीने कंटिन्यू बिलकुल नहीं कर पाएँगे बीच में गैप भी आता है तो वह सनडै के टाइम गैप ले लो जैसे तुम एक दिन नहीं कर पाते हो तो दूसरे दिन ऐस्ट्रा एफर्ट लगा के करो ऐस्ट्रा एफर्ट लगा के करना चहिए आज तुम तीन किलोमीटर दौड़े हो तो कल चार किलोमीटर दौड़ो और तुम्हारा एक दिन में तीन किलोमीटर नहीं हो पा रहा है तो आगे तुम चार किलोमीटर करो जैसे ही तुम्हारा चार किलोमीटर अच्छा हो जाएगा तो तुम आर्मी के पाँच किलोमीटर की भर्ती दो पाँच किलोमीटर की भर्ती दोगे पाँच किलोमीटर तुम्हारा कम से कम आना चाहिए इक्कीस से चौबीस मिनट में इक्कीस से चौबीस मिनट में आ गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा दौड़ सेहत के लिए बहुत अच्छी है और दौड़ करते रहना चहिए और दौड़ सबको बोलो सब करें सुबह उठ के दौड़ लगाना बहुत अच्छा रहेगा दौड़ से कोई बीमारी नहीं होगी आपका पेट वेट भी ख़राब नहीं होगा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी आप भी अच्छे रहोगे स्वस्थ रहोगे मस्त रहोगे हँसते रहोगे और सुबह उठने का एक फ़ायदा और है आप जैसे ही सुबह उठोगे तो आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा आपकी बॉडी भी फिट रहेगी आप अनफिट कैसे भी नहीं रहोगे और जैसे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप भाग मिलखा भाग को देख लिया करो जिस दिन आप भाग मिलखा भाग देख लोगे उस दिन आप अपने आप में पाँच किलोमीटर की जगह सात किलोमीटर लगाओगे दो किलोमीटर आप ऐस्ट्रा लगाओगे मैं पहले रनिंग नहीं कर पाता था तो मैं उ भाग मिलखा भाग को देखता था भाग मिलखा भाग को देख के मैं सात किलोमीटर रनिंग करने लगा सात किलोमीटर रनिंग करने लगा फ़िर मैं हुसेंड बोल्ड को देखने लगा हुसेंड बोल्ड को मैं देखता गया हुसेंड बोल्ड से मुझे पता चला कि डेली ग्राउंड पर जाना चाहिए आपको बुख़ार आए फिवर आए कुछ भी आए आप ग्राउंड में जाओ ग्राउंड में जाकर भले ही धीरे धीरे दौड़ो तेज़ मत दौड़ो कोई दिक्कत नहीं है आपको बुख़ार भी नहीं आएगा भाग मिलखा भाग ने मरने से पहले यह ज़रूर कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ग्राउंड में जाता था और मैं दौड़ नहीं पाता था तो अपने घुटनों के बल दौड़ता था पर दौड़ता ज़रूर था और आज हुसेंड बोल्ड की तो देखते हुए मैं भी बहुत अच्छी रनिंग करता हूँ और भाग मिलखा भाग को देखकर भी बहुत अच्छी रनिंग करता हूँ भाग मिलखा भाग चार सौ मीटर का था और भाग मिलखा भाग चार सौ मीटर तोड़ता था हुसेंड बोल्ड वह तो अपने आप में एक चीता था पर बहुत अच्छा दौड़ता था इसलिए रनिंग सुबह करनी चाहिए रोज़ रनिंग से आप स्वस्थ रहोगे मस्त रहोगे हँसते रहोगे और आप दूसरों से भी यह बोलो कि वह भी रनिंग करें अगर सब लोग रनिंग करेंगे तो आजकल की पीढ़ी जल्दी नहीं थकेगी नहीं तो आजकल की पीढ़ी मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी थक जाती है बहुत जल्दी उनको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए होती है और जो पुराने लोग है वह लोग डेली वह लोग पहले साइकिल चलाते थे और वह साइकिल से उनकी बॉडी एक मांसपेशी तो वह लोग बहुत स्ट्राँग थे और स्ट्राँग रहते थे तो इसलिए उनको चाहे तो हम कितना भी ऊँचा चढ़ा कितनी ऊँची ज़ीने छड़ा लो पर वह जीने चढ़ते थे पर वह रुकते नहीं थे और रुक भी जाते थे तो वह थकते नहीं थे और आजकल की पीढ़ी बहुत ही जल्दी थक रही है और थकते हुए वह यह यह महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं थक क्यों रही हूँ बल्कि सुबह जल्दी उठना चाहिए नौ बजे बिलकुल नहीं उठना चाहिए दस बजे बिलकुल नहीं चाहिए अगर कोई उठ नहीं पा रहा है तो पाँच बजे उठना चाहिए जैसे बुज़ुर्ग लोग पाँच बजे उठ जाते हैं अपन को भी पाँच बजे उठ जाना चाहिए रात को जल्दी सोओ रात को जल्दी सोओ सुबह जल्दी उठो